नमस्ते मैम हमें ब्लाउज सिलवाना है दस बारह ठो हमें दस बारह ठो सिलाना है बच्चों का अपना सिल देंगी हमें दो चार दिन में मिल मिल जाना चाहिए मैम नहीं मैम हमें जल्दी चाहना मेरे शादी है ना हमें यहाँ नहीं मैम हमें जल्दी सिलना है दो चार दिन में आप सिल कर दोगी नहीं मैम हमें दो चार दिन में सिल कर देना है हमारे घर में शादी है ना शादी के लिए लेंगे हमारे बच्चों का हमारा है सबका सिल दीजिए नहीं मैम हमारे साथ में चाहिए हमारा सारा कपड़ा जो आपको देंगे सिलने के लिए ये अरे मैम आज बड़ी महंग बता रही हैं थोड़ा बहुत कम कीजिए नहीं मैम कुछ कम कीजिए ना अब हम तोहका दे रहे हैं ज़्यादा कपड़ा दे रहे हैं तुमको ठीक है मैम हमारी शादी है हमारे घर में और दो चार दिन हैं हमारे शादी घर में आपको सिलाई मिल जाएगा मैम आप कितने दिन में सिल कर देंगी इसके पहले नहीं मैम थोड़ा जल्दी कीजिए ना हाँ मैम हमें जल्दी है क्योंकि हमारे घर में शादी है हमारे बच्चों का कपड़ा पड़ा है सिल दोगी थोड़े एक्स्ट्रा भी